हाँ हमरा बगलमे एक धार्मिक अस्थल छै जइसे मणिपुर वहाँ माँ भगवतीके अवतार छै आओर वहीँसे मतलब वहाँ हर्द हर हमेशा आओर हरदम वहाँ भीड़ लगले रहै छै यहीसे वहाँ मेला ठेला भी बहुत लगै छै जाहिसेमे बहुत अच्छा तरहसे आओर वहाँके आपरूपी छथिन माता रानी आओर यहीसे वहाँके हर हमेशा भीड़ उड़ लगले रहै छै आओर पूजा पाठ रोज डेली बहुत अच्छा तरहसे होइ छै जइसे हमरा बगलमे छै तऽ ओहिसे आब बहुत गाम के आदमीसभ आबै छथिन आओर यहीँ सभ से पूजा पाठ करै जाइ छथिन वहाँ वहाँ बहुत हर हमेशा भीड़ लगले रहै छै पूजा पाठके लिए आओर बगलमे जइसे गङ्गा गङ्गा घाट बान्ह भी हइ वहाँ अभी छठि आदमी करै जाइ हइ आओर छठि पबनी करै जाइ छथिन आओर यहीँ सबसे छठि पबनी आर करै छथिन ओहिसे छठि पबनीसे बहुत अच्छा तरहसे सभ मिलि जुलिके छठि परब मनबै छथिन आओर यहीसे गङ्गा घाटके अस्नान भी वहाँ बहुत तरह तरहके आदमीसभ करै छथिन बहुत अच्छा तरहसे गङ्गा घाट भी अच्छा हइ बहुत अच्छा हइ आओर जइसे मणिपुरमे भी बहुत अच्छा प्रसिद्ध धार्मिक मन्दिर छै आओर यही सबसे